لان کو سر سبز و شاداب رکھنا آج کے شہری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے لیکن بڑھتی ہوئی پانی کی قلت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیشے نظر پانی کا تحفظ ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے ایسے میں آبیاشی کے مؤثر اور سائنسی طریقے نہ صرف لان کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ پانی جیسی قیمتی قدرتی وسیلے کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر بےحتیاطی سے یا وقت بے وقت پانی دیا جائے تو نہ صرف پانی ضائع ہوتا ہے بلکہ پودھوں کی جڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس لیے جدید آبیاشی نظام جیسے ڈرپ اریگیشن اسپرنکل سسٹم لان کی دیکھ بھال میں بھی مؤثر ثابت ہوتے ہیں ان طریقوں سے زمین کی نمی برقرار رہتی ہے جڑیں گہرائی میں جا کر مضبوط ہوتی ہیں اور سبز دیر پا رہتا ہے یوں ہم پانی کے زیاں کو روکتے ہوئے قدرتی توازن اور خوبصورتی دونوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں